हम गाँव से शहर इसलिए जाते हैं कि जैसे हमारे पास ट्रैक्टर है कोई चीज़ खराब हो जाता है ट्रैक्टर का कोई पार्ट खराब होता है तो हमारे यहाँ शहर में ही मिलता है मछली शहर में मछली शहर में नसीम ऑटो पार्ट है उन्हीं के दुकान पर मिलता है फिर वहाँ से हम सामान लेकर आते हैं इसी चीज़ के लिए शहर जाते हैं और भी कोई काम पड़ जाता है तो जाते हैं जैसे कि ब्लॉक में भी जाना रहता है मछली शहर ब्लॉक है हमारी मछली शहर ब्लॉक में जाते हैं कोई काम रहता है मतलब प्रमुख जी हैं हैं हमारे मतलब उनसे कोई काम रहता है तो जाना पड़ता है और जैसे फोर व्हीलर भी है बोलेरो है उसका भी कोई पार्ट खराब होता है तो फिर लाने जाते हैं मछली शहर ही जाते हैं शहर अब हम लोग की मार्केट भी जैसे की अगर कोई सामान लेना हुआ तब जैसे शहर ही जाना पड़ता है गाँव से हम लोगों को कोई भी सामान लेना हुआ तो शहर जाना ही पड़ता है क्योंकि हमारी मार्केट बहुत छोटी है गाँव की है इसीलिए कोई बड़े सामान लेना हुआ तो शहर जाना पड़ता है और तहसील भी है हमारी मछली शहर किसी काम के लिए हमेशा जाना पड़ता है ट्रेक्टर है रोटावेटर रोटावेटर का कोई पार्ट ख़राब हो गया कल्टीवेटर का कोई पार्ट ख़राब हो गया तो फिर हमको शहर ही जाना पड़ता है और उद्देश्य यही है कि मतलब काम हमेशा शहर में ही पड़ता है इसीलिए शहर बार बार जाना पड़ता है खेती के भी काम के लिए मछली शहर जाना पड़ता है दौदापुर मिनी किसान भवन है जहाँ से बीज वीज उपलब्ध होते हैं शहर और तहसील हमारी मछली शहर है तहसील में भी कुछ काम रहेगा तो वहाँ पर भी जाना पड़ता है जैसे खेती वेती का खतौनी वतौनी निकालने के लिए और भी कुछ काम रहता है तो जाते हैं सबसे ज़्यादा वही है ट्रैक्टर का ऑटो पार्ट वाले की दुकान पर जाते हैं नसीम ऑटो पार्ट है और राम वाला ऑटो पार्ट हो गया और अब प्रकाश गेरज हो गया वहाँ पर भी जाना पड़ता है सबसे ज़्यादा नसीम ऑटो पार्ट और प्रकाश की प्रकाश का मतलब ट्रेक्टर का गेरज है वहाँ पर जाना पड़ता है हमको पहले प्रकाश के पिता जी ट्रेक्टर के मिस्तरी थे लेकिन अब उनकी जगह पर उनका बेटा बनाता है जो काम पहले उनके पिता जी करते थे अब वही काम प्रकाश जी करते हैं तो इसीलिए शहर बार बार जाना पड़ता है